मां त ख़ुदि अख़बार जी एडिटर आहियां मुंहिंजो त पंहिंजो अख़बार ऐं चैनल आहे बट त बि मां सभेई अख़बारनि जी स्टोरी पढ़ंदी आहियां छोकी घणेई दफ़ा अहिड़ो बि थो थी सघे की असांजे अख़बार में कोई इंपोर्टेंट न्यूज़ हुजे ऐं हूअ रही वई हुजे त ॿियां न्यूज़पेपर पढ़े करे आइडिया थी मिले की कहिड़ो टॉपिक असांखां अख़बार में रहिजी वियो आहे ऐं कीअं उन खे कवर कयूं ॿियो अलॻि अलॻि वर्डिंग्स जी आइडिया ईंदी आहे अलॻि अलॻि स्टोरी मेटर्स जी आइडिया ईंदी आहिनि घणी दफ़ा जाम सुठी स्टोरी ईंदी आहे त हुन खे ठाहिण जी आइडिया ईंदी आहे त अहिड़ी रीति जे जेॾी महिल बि तव्हां अलॻि अलॻि डिफ़रेंट डिफ़रेंट अख़बार पढ़ंदा हीअं तव्हांजे अख़बार खे डवलपमेंट ऐं प्रोग्रेस ऐं सुठो करण जी इम्प्रूव करण जी उहो हुन में ताक़त मिलंदी आहे ऐं तव्हां तव्हांजे अख़बार में सुठी सुठी स्टोरी करण जे लाइ तां प्रोत्साहित थींदा आहियो त मां डेफ़िनेटली हर अख़बार पढ़ंदी आहियां ताकी मूंखे डिफ़रेंट डिफ़रेंट स्टोरी आइडियाज़ मिलंदी रहे हर न्यूज़ चैनल बि ॾिसंदी आहियां छोकी लेटेस्ट अपडेट्स ऐं लेटेस्ट स्टोरीज़ कीअं घणी दफ़ा वाइरल इंस्पिरेशन स्टोरीज़ क्या घणी दफ़ा वाएरल ऐं स्पेशल स्टोरीस ईंदी आहे उहा उन में बि नॉलेज जाम मिलंदो आहे घणेई दफ़ा अहिड़ा इंपोर्टेंट मुद्दाऊं ईंदा आहिनि अलॻि अलॻि अख़बारनि में जेका असांजे डिजीटल माध्यम में हू प्रकाशित करणु संभव न थींदो आहे त उन्हनि जी बि आइडिया मिलंदी आहे त जाम स सारा हीअं शयूं हूंदियूं आहिनि जेका ॿीं अख़बार पढ़े करे असांखे सिखणु मिलंदियूं आहिनि कोई स्टोरी हुजे हू अगरि असांखां रहिजी वञे त हू नेक्स्ट डे कीअं ऐं डिफ़्रेंट तरीक़े सां असां कवर कयूं हू बि आइडिया असांखे मिलंदी आहे त डेफ़ीनेटली मां हर एक अख़बार पढ़ंदी आहियां ताकी मूंखे वधीक आइडियाज़ मिली सघनि